आं जुलि बसुमतारि बुंदों क'क्राझारनिफ्राय बुंदों आं दायो नोंसोरनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलाव आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जायगाफ्रा माबायदि अ माबायदियै थाग्रा जाग्राफ्रा माबायदि

माने ओरैहाय बेरायबाय थानाय नुबाय थानायखाय एसे बानाय मोनबाय बिनिखायनो दायो नोंसिनिथिंजाय बेरायनो लुबैदोंमोन आरो

आङो बे सप्तानि गेजेरावनो आङो थांगोन ओमफ्राय आङो इसे गोबावैनो थानानै फैगोन आरो

जेनेबा थानायफ्रा इसे साफायैनो ओमफ्राय जानायफोराबो इसे बिदिनो साफायैनो जानांगोन आरो

औ बांद्राय बिदि लेथ्रायाव थानो मोजां मोनानालाय बयबो ओमफ्राय बिनिखायनो इसे सोंहरग्रोनाय जाबाय आरो नोंनाव

दे